जोंनि बर' हारिनि मैगं ओंख्रि संनायफ्रा जाय रोंबानो मोजां माब्लालाङो आमफाय अनला संनायफ्राव एसे गोबाव लायो आरो माने बाराबो गोबाव लाया रोङोबा थाब थाबनो जायो अनलाखो दै दुंबुर बुरजों सोमोबा माइरंखौ दै दुबुंर बुर सोङोबा देयोबा थबनो जाना फैयो बेयाव रोङैफोरा गोब्राब मोनो आरो जोंबो रोंबाबो मालाबा समाव गोब्राब जायो बाराबो एसेबां गोब्राबद्राय जाया आरो सबाइ संनायावबो बिदिनो एवनाय हुख्रेमनाय संनायाव साबाइआ बांसिन गोबाव लायो ओमफाय थाब जा जाग्राफ्रा थाब जानो लुगैयोबा थाब जार उखैयो उखैनाय समाव थाब मोनजानो लुगैयोबा बेयाव हाखु दाखु जायो एसे गोब्राब जायो आरो थाब जाहोनो हाया हाया जायो आरो होमबाबो गोसो होयोबा जायो जेबो नङा आरो मैगं थाइगङाव बिदिनो मैद्रु मैला बासिनायाव जायोबो सङो मैद्रु मैद्रु मैला बायबा बासिनो गोनां जायो एम्फौ एनला बायदिसिना थायो बेफोरखो मोजाङै बासिनानै संनायाव गोबाव जायो एसे गोब्राब जायो बेफोरखौ जोंनि संग्रा खावग्राफ्रासो माबा खामनांगोन सहायनो हानांगोन आरो जाग्राफ्रा थाब थाब बिनायाव जोंना एसे बिदिनो गोब्राब मोनो आरो हाखु दाखु बिनाय बियोना खिसुमाना जा मोनाखै नामा मोनाखै नामा जायो बे समाव जोंहा हा हाखु दाखु जायोबासो जोंहा गोब्राब जायो ओंखायनो एसे गोबावनिफायनो जोंहा बेफोरखो मावनो गोनां जायो आरो मालाबा हास्लाबलाया संनाय खावनायावथ' साम'फ्राथ' एकदम बुहुत गोबाव लायो बुहुत गोब्राबानो साम'वा जानायाव गो गोथाव जानानै मा जानो गोबाब लायो दान सायदो दाखोन गारदो बेयाव खिथु दानदो बिनि उनाव मानदिदो मानदिनानैसो संदो संनायावबो बुहुत एवथाबनांगौ जायो साम'नि दैआ रानागौमानि एवबाय थानो गोनां जायो एवबाय थायाबाबो बिज्ला जायो मोजाङै एवाबा बिज्ला बिज्ला जायो बिनिखायनो बे साम'खौ मोजाङैनो एवनानैसो माजों संगोन सबाइजों संगोनना जोगोनारजों संगोन बेखौ गावनि गोसो बायदि संजानो हागोन सबाइजों सङोबाथ' आरो सबाइखो एवनानै हुख्रबेनायावनो आरो हुख्रेबनानै आरो देस्रबनांगोन उवालफ्राव एफोरखौ देस्रबबासो गुफुर मोजां जायो होमबाना बेयाव बिराथ गोबाव जायो गोबाव जायोबा जों आरो बेयाव लोगोसे खारै नांगोन खारै होआबा सबाइ ओंख्रिया मोननो गोब्राब खारै मोजां जाबासो सबाइ ओंख्रिया थाब मोनो रुइनांगोन थाब रुइनानैसो जों बेयाव सबाइखो साग्लिनानै जों साम'खो एवनानै इयाव होसननो हायो एयाव होसनोबा मोजाङै संनानै ओमफाय गोबाव सङोबा गोथाव जालांगोन आरो जानला मोनला सङोबा बेयाव बारा मोजां जानाय नङा आरो अनलायाबो बिदिनो दानि जुगाथ' र' बायबानो मोनसै अन गुन्दैखो बारा माबा गैला बायनाय बायनो हानाय खाथियाव गलाफोर दङबा बायनानै अन गुन्दैखौ बायनानै जोङो अनला संनो हायो दाउ बेदरजों दाउखौ आरो दाउ बेदरखौ आरो मोजाङै एवनांगोन लकेल दावा मोननायाव गोबाव लायो बिनि थाखायनो गोबाव संनांगोन बेयावबो खारैया मोजां जानांगोन खारै नङाबा ना दाउ नङाबा आरो नाजोंबो संजायो नाजोंबो मोजां जायो संनाय खावनायाव रोङोबानो मोजां जालाङो नाथाय गोबाव लायो गोब्राब जायो इसे आरो लाफा याव लाफा खारै संनोबा लाफा खारैयाव लगाय मोन्देर संनांगौ लगाय मोन्देर संनायाव आरो बिदिनो बायनानै खानानैथ' मोना दानि जुगाव बायनायावनो मोनजोब्बा मोजां जायो बेयावबा आरो बारा गोबाब जायालाय आरो बासिनायाव एसे बिदिनो माबा जागोन आरो गोबाव जागोन आरो संग्रा खावग्राफ्रा जुदि थाब थाब बियाबा जा उखैयाबा लासै संनो मोजाङै संनो होबा मोजां जालाङो बारा एसेग्रामबो गोब्राब नङा रोङोबा रोङाबासो गोब्राब जागोन एसेग्राम गोब्राब जाया रोंनांगोन सोलोंनांगोन बेफोरखौ जोङो हिन्जाव माहारि जानानै संनाय खावनायाव गोब्राब माया गोब्राब माया थाब जायो बेफोरखौ सोलोंना लानांगोन बिदिनो दाउ संनाय अमा संनाय अमाफ्राबो मोजाङै एवख्रेबनांगोन हाखु दाखु जाजानाय बुस्थु नङा बेफोरो एसे गोब्राब जाखायो बेफोरखो नायै नायै संनानै